आं आसामनि फालांगि सेक्टरारि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो लादों थारैनो जोंनि बे कख्लाबारि मौजानि बा ओनसोलनि सुबुंफोरनि फालांगिरि थासारि बे फालांगियारि थासारिया एसेबां गाज्रिबो नङा गोदोनिख्रुइ साबसिनाव फैदों जोंनि दा कख्लाबारि मौजानि बा कख्लाबारि हालामनि फालांगिनि सोमोन्दै जों बेखोनो बुंनांगोन जोंनि सिमला बाजारनि जि बायनाय फाननाय बियाव गोबां फालांगिरि थायो फालांगिरिफोरा फैनानै जोंनि गामियारिफोरनि आबादनि जि मोननाय माइ बेसर फाथो गय नारेंखल बायदिसिना फाथै गासैखौबो जोंनि सिमला बाजारावनो फाननो हायो आरो गुबुननिफ्राय फायनानै फालांगिरिफ्रा बायना लाङो नैदा जों कख्लाबारि मौजानि जोंनि जि कख्लाबारि समबाय समबायनि जि थासारि फालांगिनि बे कख्लाबारि समबायनि बा ससाइटिनि थासारिया गोदोनिख्रुइ एसे जौगाथायाव फैदों नै दा जों कख्लाबारि ससाइटियाव गोबां आबादारिफोरनो मोजां मावनो एबा आबादखौ फेहेरनो हानाय बायदियै जों कख्लाबारि ससाइटिआवनो आबादनि थाखाय दाखायनि हासारदो लोगोसे बे मुलि एबा मोजां जोलै बेफोरखौ फाननायनि जों मोनसे खाबु लादों ओ जोंनि मसलपुर ड्रिस्ट्रिक्टनि जि अफिसार ए डि अ सारनिफ्राय जों गांसे सारटिफिकेट लाबोनानै जों बेफोर खामानिखौ मावनो लादों लोगोसेनो बेदि फुख्रिया जों कख्लाबारि ससाइटियाव माइ बायथुमनानै बेयाव जों मिल गंसे बहायनानै बेयाव माइरं बानायनानै जों गोबां सुबुंफोरनो ओ मोननायनि खाबुखो एबा सुबिदाखो खालामनो थाखै नाजागासिनो दङ थारैनो जोंनि कख्लाबारि मौजानि जि थासारि बे कख्लाबारि मौजानि थासारिखौ जों जोंनि कख्लाबारि ससाइटियानो साबगा हामगा खालामनो थाखै जोन बेयाव गुदाम बानायगासिनो दङ आरो जों ससाइटिया गुबुनहाय हा बायनानैब्लाबो बेयाव जोंनि गोबां उददग बानायनो सान्दों दा बेफोर खामानिया लाखै लाखै सलिगासिनो दङ दा जोंनि गामियारि सुबुंफोरनि जि आबाद बे आबादखो फाननायनि बेलायाव जाहाथे जेबो जेंना गोग्लैया बा अल'खदाव गोग्लैया बेखौ जों फोसाबनो थाखै लाखै लाखै जों नांगौबायदियै सुबिदाखो सरखारनिफ्राय ओ बिख'नानै जों लाबोगासिनो दं आरो लाबोबायबो थागोन दा बेखायनो जोंनि बे आसामनि जि फालांगि सेक्टरनि सोमोन्दै ओ मा बुंनो फ्रायनो जों सुबिदाखो गाव गावनो नाजायाब्ला लाबोना लाफैयाब्ला रावबो होफैया बेखायनो जोंनि बे फालांगिनि सुबिदानि थाखै जों बायदिसिना हाबाफारिखो कख्लाबारि ससाइटिया आखायाव लागोन आरो लागासिनो थागोन जोंनि कख्लाबारि फालांगिरि फोनांजाबा ओरै बरपेटा रड बरपेटा रडनिफ्राय गोबां फालांगि फायो हावलिनिफ्रायबो फायो बिथांमोना फायनानै जोंनि जि मावनानै मोननाय आबाद बिथांमोना बायनानै लाङो